ہندوستانی فلمی اور موسیقی موسیقی کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے میرا کیا خیال ہے ہندی مووی ہم ہم لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ہندو پاکستانی مووی دیکھنا چاہیے ہم پاکستانی مووی میں بہت ساری بہت زیادہ ہی اچھی لگتی ہے بہت اچھی اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے بہت اچھی اچھی ڈریشنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے نقاب پہننا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے ہم لوگ کس سے کیسے بات کرنی چاہیے بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے ہم لوگ کو دیکھنے میں میرب اور مرتسی مرتسی مرتسم یہ جس سیرئل میں رہتے ہیں ہم کو بہت زیادہ ہی پسند ہے وہ وہ اداکار ہم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں جو ہندی ہندی ہندی مووی دیکھتے ہیں اسے تو ہم منع نہیں کرتے ہیں لیکن مطلب اپنے گھر میں بول سکتے ہیں کہ مطلب نہیں دیکھنا چاہیے وہ ہمیں اچھی اچھی چیز دیکھنی چاہیے گندی چیز سے دور رہنا چاہیے ہم کو ہم کو پاکستانی مووی پسند ہے اچھا سیرئل یا سیرئل اچھی لگتی ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں کبھی کبھی ہندی ہندی گانا بھی دیکھ لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں اور زیادہ نہیں دیکھتے ہیں زیادہ پاکستانی مووی دیکھتے ہیں یا سیرئل دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو پاکستانی مووی یا سیرئل ہی دیکھنا چاہیے